मुझे तैरते समय ऐसी कभी कोई चुनौती से चुनौती से तब सामना पड़ा है लेकिन तो कोई ऐसी बाधा नहीं आया है आया है जैसे कि हमें तैरते समय कोई बाधा या कोई दिक्कत आया हो मान लीजिए शुरुआती में जब हम तैरते थे तो उसके समय मुझे बहुत से कष्ट महसूस होता था तकलीफ होती थी लेकिन तो हम कोई बाधा उधा के बारे में बता रहे हैं जैसे कि हमको तैरते समय कोई जैसे की तेज़ लहरें आती हैं तो तेज़ लहरों में जैसे कि हमारे गाँव दे स् देहात में बाढ़ ऊढ़ जैसे आती हैं तो बहाव का पानी जो है कि बहुत रफ़्तार तेज़ रहता है उसमें हम लोग तैरते हैं तो जिस तरफ़ से बहाव का पानी रहता है उसके विपरीत दिशा में जैसे कि विपरीत दिशा में तैरने में दिक्कत होता है इधर जिधर तेज़ लहरें जिसे आ रही है उधर क उधि उसी तरफ़ तैरना पड़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है तैरने में तैराने में कोई आपको थोड़ा होता है तो ही को जिस तरफ़ से पानी जा रहा है उसी तरह से उसी तरफ तैरा जाने में सही रहता है और जैसे की पुल का बंद होना जैसे कि तो सबसे तो हमको कोई सामना नहीं कभी करना पड़ा इसके बारे में तो मैं नहीं बत जानता हूँ मान लीजिए कि वो पुल बहुत हमलोग तालाब उलाब में तैरते थे तो बस लहरें बाढ़ होत आती हैं तो उसी में तैरते हैं लेकिन तो अगर पुल का बंद हो जाना होता है तो उसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उसमें क्या हो रहा है उसमें सामना करना पड़ा ही नहीं मुझे तो इसके बारे में किसी के जैसे की हम थोड़ा से सुने हैं जैसे कि चुनौती की बात ये है तो चुनौती जैसे कि एक शर्त होती है कि आप इस तालाब को पार कर लेंगे हमारे दोस्तों में यारों में ऐसे होता था कि चुनौती करना या कितना दूर तक है तालाब तो उसको पार कर लेने पर ये वो कोई शर्त रखी जाती थी तो उस शर्त को हम लोग जैसे कि कर लेते थे अपने आपस में दोस्त में बाद ये या शर्त लगा करके आती थी तो उसको हम लोग कर लेते थे कि नहीं इस तालाब को जैसे कि इस तालाब को पार करना है तैर करके कर लें कर लें तो तैरते थे लंबा तालाब रहता था लेकिन तो तालाब को तैरते समय में पार करते समय थोड़ा दिक्कत समझ में आता था कुछ साँसे कुछ थामे हाथ पैर पूरा जैसे कि दुखने लगता था और लेकिन तो दुखते दुखते जितना मान लीजिए पार करते करते पार कर लेते थे लेकिन तो निकलते बहुत शरीर को जैसे कि ऐसा लगता था कि बहुत आराम चाहिए अब लेकिन तो अब बात ये है कि शर्त उस हिस्साब से सर् जितना सो शर्त तो जीते जाते हैं लेकिन जाते थे लेकिन तो शर्त जीतने में बस बहुत थकावट हो जाती थी और थकावट के साथ साथ फिर बाद में तो शरीर अपने क फुर्तीला टाइप का महसूस होता था बाद में कि जैसे हम बहुत मतलब फुर्तीले हैं हमारी शरीर ऐसे मतलब मैंने बहुत फुर्तीली शरीर मेरी हो गई है बढ़ियाँ स्वस्थ शरीर है तो ई सब हम लोगों के बारे में रहता था और कोई ऐसी कोई समस्या से शर्त शर्त में तो रहते थे लेकिन तो शर्त से सामना लहरें जैसे की लहरें में भी उठना पड़ता था लहरें में भी तैरने तैरें हैं हम लोग तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता हम लोगों को ऊपर सब कुछ अथुआ हुआ है हैं अब हम लोगों के अब वो पहले की बात थी पहले जैसे तैरते थे अब वो सब बंद हो गया हम लोगों को अपना अपना वो हम अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए हैं काम धंधा कर रहे हैं थोड़ा हमें करवाने लगे हैं कोई उन उन सबों पर अब इंटरेस्ट हम लोगों का खतम हो गया है अब जैसे कि अब बहुत अब तो तैरने में भी तैर पाते हैं लेकिन तो थकावट समझ में आता है कि अब में रास शरीर थक गया है और कोई दिक्कत नहीं रहता है हम बस यही कहने अथुआ रहते हैं उस के बारे में अब मन मन अब ज़्यादा मैं मुझे जानकारी नहीं रहती है हम मैं बस यही कहता हूँ अब यही सब काम हमसे सामना करना मतलब कि चुनौतियाँ सामना इसी सबसे हुआ था और मेरी ये कोई बात नहीं